ہیلو مونیکا ریسٹورنٹ سے بات ہو رہی ہے سر میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ آج کی اسپیشل ڈے پر آپ کے یہاں سے ایک ٹیبل بک کرنا چاہتی ہوں تو آپ مجھے کرنے پر کوئی آفر بتا سکتے ہیں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آج کے دن آپ کے یہاں اگر کوئی ٹیبل بک کیا جائے تو آفر ملتا ہے تو آپ مجھے کم سے کم چالیس پر سنٹ کا آفر دیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کو بھی اس ریسٹورنٹ میں لے کے آؤں تاکہ وہ بھی لذیذ کھانے کا لطف اٹھا پائیں اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے ٹیبل آپ بک کریں گے اس کا کنفرمیشن مجھے دے دیجیے اور آپ کے یہاں سے سب سے اچھی ڈش کون سی ہوگی یہ بھی مجھے بتا دیجیے کیونکہ مجھے زیادہ تر ویج ڈشیز ہی پسند ہیں اور سویٹس وغیرہ کیسے ہیں اور کون کون سے ہیں یہ پورا مینو آپ مجھے سینڈ کر دیجیے واٹسایپ نمبر پہ تاکہ میں اپنا آرڈر بھی ابھی کی ابھی ہی بک کر دوں